म्हाका ट्रेक खूब आवडटा ट्रेकाक आनीक ट्रेकाक वचप आनीक तुगेली खाजगी जीण सांबाळप किंवां हांव शिक्षक आसले कारणान शाळेंत वेवस्थीत काम करप हें खूब म्हत्वाचें म्हणटकीर तुगेली जी आवड जी आसा ती जर तुका पुराय करपाक मेळटली तुगेलो मुखेल जो काम धंदो सोडून करतले जाल्यार आपूण जंय काम करता म्हळ्यार हांव शिक्षक म्हळ्यार टिचर सो थंय जर तुवें वेवस्थीत काम केलें न्ही जाल्यार तुका पुरेपूर वेळ मेळटा जी दुसरी गजाल तुका करपाक आवडटा ती करपाक सो हांव म्हजे शाळेंत वेवस्थीत काम करता आनी शाळेचें खंयचेंय काम चुकोवन हांव हो ट्रेक करना म्हणजे हांव शक्यतो आयतार किंवां सुटयांक अशें हे ट्रेक ओरगनायज करतां किंवां हांव ट्रेकार वता आनी हातूंतल्यान म्हाका तें ट्रेक करपाक किंवां म्हाका वेगवगेळे जागे भोंव भोंवणोन येवपाक खूब सोपें जाता त्याच बरोबर ह्यो गजाली करता आसतना आमकां सोमार ते शेनवार शाळा आसता म्हणटगीर तुका तुगेल्या घरच्यांकूय टायम दिवपाचो आसता कुटूंबाक टायम दिवपाचो आसता सो दर आयताराक हांव ट्रेकिंग करतां अशें ना कांही आयतार हांव म्हगेल्या घरच्यांकय दिता कांही सुटयेचे दीस म्हगे भुरग्यांक दितां तांकांय खंय फिरपाक बायल भुरग्यांक फिरोवपाक घेवन वतां म्हणटगीर थोडो हांव म्हगेल्या घरच्यांकय वेळ दिता प्लस म्हाका जें आवडटा ट्रेकिंक तें हांव करता आनी गरज जेन्ना म्हा म्हजी सुटयांत जेन्ना शाळे खातीर गरज आसा तेन्ना शाळेचें हांव काम करता सो सगळ्याक हांव न्याय दिवपाचो प्रयत्न करता अशें न्ही की अमकें एक काम तें सामकें सोडून दुसरें करता अशें ना सो अशें तरेन हांव म्हगे कुटुंबाकय वेळ दितां म्हागेली जी आवड आसा ट्रेकिंग ताकाय हांव वेळ दितां आनी हांव शिक्षक म्हणटकीर शाळेंत शिकोवप हाकाय हांव वेवस्थीत टायम दितां आनीक बरे पद्दतीन म्हगेलें काम करता